حیدرآباد میں بہت زیادہ تفریح کے سرگرمیاں ہیں بہت زیادہ تفریح کے مقامات ہیں جسے دیکھنے کے لیے لوگ لوگ لوگ دور دور سے آتے ہیں جیسے پارک ہے کھیلوں کے لئے کھیلوں کی سہولیات کے لئے ہے ٹھیٹر ہے سینما گھر ہیں اور کچھ بچوں کو کھیلنے کے لئے میدان ہے اور جو ہے سو بہت سارے پارک ہے جیسے سنجیونی پارک ہے آندرا پارک ہے اِس کو جانے اِس پارک اِن پارکوں میں جانے کے لئے داخلے کے ادائیگی کے لئے مُفت نہیں ہے یہ بلکہ ٹکٹ لینا پڑتا ہے